आपको क्या चाहिए हाँ हाँ पालक है लेकिन बड़ी महंगी पालक है चालीस रुपया किलो हाँ कितना चाहिए आपको आकर ले लीजिए

अरे लगा देंगे पैंतीस

ले लीजिए भाई तीसै ले लीजिए इतनी महंगाई में कहाँ आपको तीस मिलेगा अच्छा ले लीजिए चालीस में ले लीजिए अच्छा ले लीजिए तीस ही ले लीजिए हाँ मटर है डेढ़ सौ रुपया कि किलो आइ है सब्ज़ी का कहाँ से कम होगा कितना लेना है हाँ तो पचीस किलो लिए अरे लेना है तो एक सौ चालीस देंगे नहीं चालीस तो पैंतीस ले लीजिए चालीस नहीं लगाएँगे

अरे पच्चीस किलो लेना है तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है कितना कम करें हाँ हाँ सब्ज़ी तो सटी है खेत में लगी हुई है हाँ गोभी है पचास रुपया फुल हाँ पचास रुपया बहुत महंगाई है गर्मी में सब्ज़ी मिलेगी कहाँ जिसके पास साधन रहेगा वहीं न सब्ज़ी बोएँगे हाँ हाँ नमस्ते